नॉर्मल तरीक़े सां ॾिठो वञे त चुनावनि में असांखे मूल भूत अहिड़ी का ख़ासि परेशानी न थींदी आहे पर कॾहिं कॾहिं लाउडस्पीकरनि में जोर जोर सां हो पहिंजो प्रचार ऐं प्रचार कंदा रहंदा आहिनि त ॿारनि जी पढ़ाईअ ते डिस्टर्ब थींदो आहे बुजुर्गनि जो जेका आराम जो टाइम आहे ओॾीमहिल डिस्टर्ब थींदो आहे शोर शराबो थींदो आहे ऐं माण्हू ॾाढो अती करे छॾींदा आहिनि कंहिंजो बि प्रचार करण लाइ त उहो सभु बंदि थियणु खपे ऐं शांतिनूमा ऐं बिल्कुलु शांतीअ सां पीसफूली चुनावनि जो प्रचार ऐं प्रसार हुअणु खपे